आङो बाजै हटेलाव जानाय अर्डार खालायदोंमोन अमाजों दाउजों आङो अमाजों दाउजों आङो बाजै हटेलाव जानाय अर्डार खालामदोंमोन नोंथांमोना होफैनो हागोन ना आंनो बे जानायखौ आंनि न'सिम